हैलो मैं रोहित कुमार बात कर रहा हूँ सर मैनें आपके यहाँ से एक बुक ऑर्डर की थी जिसके बारे में मुझे पॉज़िटिव रिव्यू देना है सर बुक बहुत अच्छी है उसकी क्वालिटी जो पेपर क्वालिटी वो भी बहुत सही आई जिस प्रकार का रिव्यू आपने आपकी एप पर दिया था उन सारी चीज़ों से सहमत हूँ बकायदा पैकिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी पैकिंग बहुत सलीके से की गई थी मेरे पास बुक आई उसमें किसी भी प्रकार की पेज़ नहीं मुड़े हुए थे उससे मैं बहुत खुश हूँ अक्सर जब हम कोई बुक ऑर्डर करते हैं उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती जिससे कुछ के पेज़ मुड़ जाते हैं और उसकी गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है लेकिन आपकी पैकिंग बहुत बढ़ियाँ थी साथ ही साथ जो क्वालिटी है बुक की वो भी बहुत अच्छी थी इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ पेपर क्वालिटी बहुत बढ़ियाँ हैं प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बढ़ियाँ हैं जो प्रिन्ट है फॉन्ट साइज वो भी बहुत सही है और आपने आपके एप में जिन जिन चीज़ों का वादा किया था उसी तरीके का सामान मुझे डिलीवर हुआ है और साथ ही साथ उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़ियाँ है किसी भी प्रकार की पिक्चरों में कोई गुणवत्ता में खराबी नहीं है रंग जो हैं कलर जो है वो भी बहुत सही है कहीं पर भी इंक जो है फैली हुई नहीं आई है जो अक्सर होता है कि बुक जो हम ऑनलाइन बुलाते हैं उनमें जो फॉन्ट रहते हैं जो टायपिंग रहती है उनमें मिस्टेक रहती है और कलर जो है वो फैले हुए आते हैं साथ ही पेपर में भी क्वालिटी भी बहुत बढ़ियाँ हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत सही है मज़बूत है ऐसा लग नहीं रहा कि उसके पेपर जो हैं आने वाले समय में उखड़ेंगे या आसानी से निकल जाएंगे यही चीज़ बताने के लिये मैनें आपको आज फोन किया और मैं आपके प्रोडक्ट से बहुत ही अधिक संतुष्ट हूँ जी धन्यवाद